हमारे यहाँ नवरात्रि में नवरात्रि नवरात्रि में काली माँ की पूजा होती है इसमे डांडिया खेला जाता हैं वो प्रचलित डांस है वो बहुत पुराने में चला गया जिसे गरबा कहते हैं उसमे महिलायें रंग बिरंगे वस्त्र पहन कर आती हैं और दो डंडे रहते हैं उसमे कलर लगा हुआ होता है उसमे से डांडिया करते हैं उसे हम डांडिया बोलते हैं वो डांडिया डांस गरबा डांस होता है और डांडिया खेलते हैं रात भर यह नौ दिन चलता रहता है गरबा डांस और डांस हमारे समुदाय में जैसे कहीं शादी वादी पड़ गई तो उसमे डांस होता है ढोलक बजता है तो उसपे डांस होता हैं कहीं डी जे बजता है उसपे करताल बजता है तो उसपे डांस होता है हल्दी लगती हैं उसपे अलग डांस होता है उसके बाद जिस दिन पूजा माणों पूजा होता है वो दूसरा डांस होता है उसके बाद जब जाते है चौड़ामाई पूजने वहाँ पे डांस होता है गंगा जी जाते हैं पूजने वहाँ पे डांस होता है जब दुल्हन आती हैं तब डांस होता है परछन होता है दूल्हे का तब भी डांस होता है दूल्हा दुल्हन शादी के बाद भी डांस करते हैं विदाई के समय जब होता है वहाँ से लड़की ला के घर ले आते हैं फिर डांस होता है जब मड़ऊ पड़ता है तब डांस होता हैं डांस शादी समारोह में जब डांस न हो तो डांस का त्योहार का मज़ा ही नहीं होता बिना डांस के हर त्योहार में कोई न कोई नृत्य जरूर से रहता है चाहे वो काली पूजा हो चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे कोई शादी हो चाहे समारोह हो हर बिन हर हर बिना नृत्य के कोई समारोह अच्छा नही लगता छोटा हो या बड़ा समारोह हर समारोह में किसी न किसी धार्मिक नृत्य हो चाहे भोजपुरी नृत्य हो कोई न कोई नृत्य उसमे समाहित जरूर होता है बिना नृत्य के कोई कार्यक्रम कार्यक्रम अधूरा रहता है इसलिए नृत्य का समावेश होना जरूरी रहता है